हरि ओम दादा हरि ओम दादा दादा मां नओं घरु वरितो आहे कल्याण में हा मूं कल्याण में नओं घरु वरितो आहे दादा त मूंखे हुते जे लाइ ए सी खपे टी वी खपे वॉशिंग मशीन खपे फ्रिज खपे तव्हां जे करे मूंखे मदद कंदौ ऐं तव्हांजो वॾो दुकानु बि आहे त मूंखे थोरी सहुल्यत थींदी ऐं सुठे नमूने सलाहु ॾिजो त जीअं मुंहिंजो सुठो कमु थिए अघु बि वाजिबी ॿुधाइजो जे ॿियनि दुकाननि ते मूंखे वञण जी ज़रूरत न पए हाणे पहिरीं पहिरीं हि थियो एसीअ ते मुंहिंजो जेको हॉल आहे सो ॿारहं फुट बाए वीह फुट आहे उन में घणे टन जी ए सी लॻंदी ऐं हुन जी हिकु टन जी हेॾी दादा कवर अप कंदी सॼो त सभु सॼो सभालींदी हॉल खे अच्छा दादा उन ई क़ीमत घणी थींदी अॼुकल्ह हा दादा केॾी ई कंपनीअ जी हूंदी तंहिंखा पोइ अचो हाणे दादा टी वी हिन हॉल लाइ टी वी बि खपंदी त टी वी घणा इंच लॻंदी ऐं कहिड़ी कंपनीअ जी ईंदी हा अच्छा अच्छा घणा इंच दादा ॿटीह इंच दादा नंढी थींदी न घटि में घटि मां सोचियां थो चोवंजाहु इंच या सठु हुजे न त छा इहो हॉल वॾो आहे न वीह फुट हॉल आहे अच्छा अच्छा तंहिंखां पोइ दादा इहा तंहिंखां पोइ दादा हुन जो वॉशिंग मशीन वॉशिंग उहो अच्छा दादा उहो घणा टन जी वॉशिंग मशीन आहे चारि छह टन आहे अठ टन आहे उन में ड्रायर जो पोर्शन आहे या ना अच्छा हाणे जाम उन में फ्रंट लॉडिंग आहे अपलॉडिंग आहे हीअ साम्हूं खुलंदी या मथां खुलंदी अच्छा तंहिंखां पोइ हाणे हेतिरो बाकी रहियो असांजो फ्रिजु दादा अच्छा उन में इहा हिकु दरवाजो आहे ॿ दरवाजा आहिनि दादा अच्छा हुन में दादा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी हुई हाणे हुन में जेको फ्रिज़र हूंदो आहे जो मथे आहे या हेठि आहे अॼुकल्ह नओं सिस्टम आयो आहे हेठि जो मथे ही आहे अच्छा कूलिंग सुठी आहे चङो हरि ओम दादा पोइ मां हिकु ॿिनि ॾींहंनि में अचांव थो पोइ साम्हू ॾिसी करे ॻाल्हायूं था हरि ओम दादा हरि ओम